फोरबो समाव जोङो गोबां बेबायदिनो रोखोमनि ओंख्रि संनाय जायो बर' ओंख्रिफोरखौ बांसिन जोङो संनाय जायो बुं जेरै अन्लाफोरखौ जोङो संनाय जायो गोबां ओंख्रिजों जोङो संनाय जायो ओह फोरबु लानानै फोरबु जोङो ओंख्रिफोरखौ संनाय जायो जेरै अन्लाजों दावजों जों सङो बेवबो गोबां रोखोमनि ओंख्रिजों जों अन्लाखौ सङो मालाबा समाव मेवाजों अन्ला मालाबा समाव बिदिनो औ लाइ अन्ला बा मालाबा समाव जोङो बेबायदिनो औ सबाय अन्ला बेबायदिनो जोङो संनानै जाहोनाय जायो आरो बर' बर जोङो आरो